साढ़ा जेह्ड़ा स्कूल हा ओह्दे च लाइब्रेरी ते है ही होर में अपनी लाइब्रेरी थमां बड़ी बुक्स गी पढ़ेआ ऐ होर जेह्ड़ी कुछ ऐसियां बुक्स न जेह्ड़े मेरे दिल च घर करी गेदियां न ओह् ऐ पैह्ली बुक है इक नावल ही ओह् डायरी बाय ए यंग गर्ल ऐन्न फ्रैंक ओह्दे च ऐन्न फ्रैंक दे बारै ऐनी फ्रैं ओह् जेह्ड़ी बुक ऐ ओह् ऐन्न फ्रैंक दे जेह्ड़े पापा हे उ'नें गै उ'नें पब्लिश कराई ही ते ओह् जेह्ड़ी बुक ऐ ओह् ऐनी फ्रैंक दी जेह्ड़ी डायरी ही ओह्दे उप्पर आधारत ऐ होर जेह्ड़ा किश बी उ'न्नै अपनी डायरी च लिखे दा हा जेह्ड़ा टार्चर हिटलर करा दा हा पूरे फ्रांस च जियूज दे उप्पर ओह्दे बारे च गै उ'न्नै लिखे दा हा ओह्दे अपनी बुक च अपनी डायरी च होर ओह् डायरी जेह्ड़ी ही बड़ी इंस्पायर करदी ही की इन्ने मुश्कल हलात बिच्च बी उस बच्ची दे मन च कदें बी डर निं आया कि अज्ज मेरी जिंदगी जेह्ड़ी ऐ ठीक चला दी ऐ होर कल्ल शायद में मरी जाना ऐ एह् डर उस बच्ची च कदें दिक्खने गी नेईं लब्भेआ होर इन्नी मु्श्कल च हालात च बी ओह् अपनी फैमली दा इक सपोर्ट सिस्टम बनियै चला दी ही होर दूई जेह्ड़ी बुक ऐ जेह्ड़ी मी बड़ी जैदा प्रभावत कीती ऐ ओह् ऐ इक आटोबोयोग्राफी ऐ ओह् विंग्स आफ फायर जेह्ड़ी कि आतमकथा ऐ ए पी जे अब्दुल कलाम जी दी अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन थमां लेइयै अपने प्रैजीडेैंट बनने धोड़ी दा सफर अपनी उस बुक च लिखे दा ऐ जेह्ड़ा आम नागरिकें गी बड़ा गै जैदा इंस्पायर करी सकदा हा होर कीता बी ऐ बड़ी हद्द तक में उस बुक चोआं एह् सीख लैती ही कि ओह् जेह्ड़ी कताब ही ओह्दे च एह् हा कि कि'यां मुश्कल हलात च जेह्ड़ा अब्दुल कलाम जी ने उ'नें पढ़ेआ अपने स्कूल च उ'नेंगी बक्खरा बठालेआ जंदा हा पिच्छें बठालेआ जंदा हा उं'दे टीचर थमां क्योंकि ओह् मुसलमान हे सारे हिंदुएं च उं'दे सारे दोस्त बी हिंदू हे होर ओह् अपने दोस्तें कन्नै बड़ा घुली मिली गेदे हे उं'दे मन च कदें बी ऐसी भावना नेईं ही कि धार्मिक धर्म दे नांऽ पर जेह्ड़ा एह् बक्ख बक्ख करना आपस च इक दुए गी ओह् धारणा उं'दे मन च कदें बी नेईं ही ते इस्सै धारणा दी ब'जा शा ओह् अपनी लाइफ ओह् अपनी जिंदगी च इन्ने जैदा सफल होए उ'नें अपने हर कम्म गी अपना धर्म समझियै सवीकार कीता ते उस्सी करने लेई पूरी निश्ठा कन्नै कम्म बी कीता उ'नें गै इसरो गी बी बड़ी जैदा देन दित्ती ऐ उ'नें गी मिसाइल मैन बी आखेआ जंदा ऐ क्योंकि उ'नें ईसरो गी बड़ी मिसाइल्स बनाने दी हैल्प कीती ऐ इंडिया गी किश ऐसी ऐसी मिसाइल्स बनाइयै दित्तियां न क्योंकि ओह् इक साइंटिस्ट हे पेशे तोआं ते उ'नें किश ऐसी ऐसी मिसाइल्स दी फार्मूलेशन इंडिया गी दित्ती ऐ जेह्ड़ी अज्ज साढ़े देश दे ब्हौत जैदा कम्म आ दियां न ते त्री इक बुक ऐ ओह्दा नांऽ ऐ यस थैंक यू यूनिवर्स ओह् बुक जेह्ड़ी ऐ ओह् मी बड़ी जैदा मेरे अंदर ओह् बुक जेह्ड़ी ऐ घर करी गेदी ऐ क्योंकि उस बुक च जेह्ड़ी थैंक्स दी भावना होंदी ऐ उस्सी दर्शाया ऐ उस बुक दे जेह्ड़े राइटर न जेह्ड़े लेखक न उ'नें अपनी बुक च एह् बड़े शैल करियै शैल तरीकै कन्नै दस्से दा ऐ कि रोज जदूं तुस उठदे ओ ते उस परमात्मा गी तुसें गी धन्यबाद करना चाहिदा कि अज्ज अगले दिन तुस फिर जींदा उट्ठी गेदे ओ ते होर तुस स्हेई सलामत ओ कुछ ऐसे बी लोक होंदे न जेह्ड़े दिक्खी निं सकदे सुनी निं सकदे चली निं सकदे जिं'दे हत्थ निं होंदे पर तुस अगर तुं'दे कोल एह् सारा किश है होर तुस इस लायक ओ कि तुस सुबह् सवेरै उट्ठियै ओह् परमात्मा गी प्रणाम करी सकदे ओ ते तुसें रोज उट्ठियै उस्सी धन्नबाद करना चाहिदा